न'खराव हौवा आरो हिन्जावनि गाहाय हाबाया बेनोदि न'खरनि संसार जानायाव न'खरनि संसार जानायखौ सामलायनाय बेबायदिनो हौवा आरो हिन्जावा गाबागाव खामानिखौ रानलायना लायो बिदिनो हौवाफोरा दुब्लि फोथाराव आबाद मावनाय आरो हिन्जावफोरा न'खरनि संनाय खावनाय फिसा फिसौफोरखौ जोथोन लानाय बायदि बायदि खामानिखौ हौवा हिन्जावफ्रा रानलायनानै लायो आरो बे हाबाया दिनैसिम गोबां रोखोमनि सोलायबोदों जेराव गोदो हौवाफोरखौ संनाय खावनाय नि बेलायाव जों नुनो मोनामोन नाथाय दा हौवाफोरखौबो जों संनाय खावनाय संनाय खावनायाव हिन्जावफोरजों लोगोसे हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो हिन्जावफोराबो माब्लाबा माब्लाबा हौवाफोरजों मैगं बायदिसिना आबाद मावनायाव हेफाजाब होयो बेबायदिनो दिनैसिम हौवा आरो हिन्जावफोरनि गेजेराव सोलायनायखौ जों नुनो मोनो